एह्दे च कोई दूआ विचार निं ऐ कि डोगरी जेह्की ऐ ते दूइयां भाषां शा प्रभावित निं होई डोगरी दे उप्पर साढ़े कोई बी धार्मिक अनुष्ठान जेह्का होंदा धार्मिक क्रिया क्रम जेह्का होंदे ते ओह् संस्कृत दे बिच होंदा संस्कृत दे मंत्रोच्चारण दे कन्ने होंदा ते ओह् जिस मौके जि'यां अस बार बार सुनने आं ते उ'नेंगी अपनी भाषा च इक जगह् दे करने आं ते आम दिनें दी बोलचाल बिच्चें शामल करी लैन्ने आं ते मतलब हर दिन मंदर दे बिच पूजा एह् साढ़े आरती दे बिच बी संस्कृत दे श्लोक औंदे ते ओह् साढ़े पढ़ाई दे उप्पर प्रभाव छोड़दे उस्सै कन्नै कन्नै अंग्रेजी दा अज्ज दे जमाने दे बिच किश अंग्रेजी स्कूलें दा जाल बिछे दा ऐ ते गौरमैंट दी बी इसदे च बड़ा सारा ओह् ऐ हिस्सेदारी ऐ कि गौरमैंट पैह्लें बच्चें गी अस जां अस गै पढ़दे होंदे हे

साढ़ी प्राथमिक पढ़ाई शुरुआती पढ़ाई जेह्की ऐ ते हिंदिए च जां उर्दुए च होंदी ही हून मतलब इसदा थोह्ड़ा बौह्ता तालमेल डोगरी कन्नै बी ऐ हा पर हून ओह् कताबां सारियां सरकार ने बदलियै ते अंग्रेजी च करी ओड़ी दियां ते बच्चें दी मजबूरी ऐ उसी समझ निं औंदा उसी समझ निं औंदा पढ़े दा की के अग्गें पेपर जेह्ड़े अंग्रेजी च औने ते ओह् भामें इक अक्खर बड्डी एबीसी दा लिखग दूआ निक्की दा करग और मजबूरी ऐ असें अंग्रेजी च लिखना ऐ ना असें अंग्रेजी नां जेह्का अंग्रेजी च लिखना ऐ ते उ'नें कताबें दे लागू होने दी वजह् कन्नै और फिर गौरमैंट स्कूलें दी देखा देखी दे बिच बी अंग्रेजें ने उस्सै डोगरी दे उप्पर बड़ी बड्डी छाप छोड़ी दी जेह्का गुलामी दी निशानी बी ऐ उसदे कन्नै कन्नै अपनी मातृभाशा दे उप्पर साढ़ी पकड़ जां साढ़ा डोगरी दा शब्द ऐ एह् जि'यां चिक्कड़ ऐ कड़ीसी गुच्छा फंगड़ू एह् शब्द अज्ज दा बच्चा कदें निं समझदा की के इ'नेंगी शैद बोलदे मौके बी शर्म मसूस करदा कि एह् कोह्की गल्ल आई ऐ भाई एहदे च एह्दे च साढ़ा जोगदान जेहका ऐ इ'नेंगी नेईं समझ लगदा अंग्रेजी दा ऐ कि ओह् बच्चा स्कूल अंग्रेजी पढ़दा ते घर बी ओह् ट्राई करदा जे मां प्यो बी किश सोचदे कि अच्छा बच्चे दा अपना फ्लो बने दा र'वै बच्चे दा अपना कताबां आहले पास्से ध्यान देऐ अस बी कोशिश करने आं भज्जी त्रुट्टी दी उसदे नै अंग्रेजी बोलने आं जि'यां अस टाइम दी गल्ल करने आं ते टाइम ते इक डोगरी दा शब्द नेईं ऐ अंग्रेजी दा पर हर कुसै दी जुबान उप्पर चढ़े दा ऐ हर कोई इ'ये बोलदा कि भाई केह् टाइम होई गेआ ओह्दी परोनाउंसेशन बदली दी बशक्क ऐ टाइम दा टैम करी ओड़े दा पर अंग्रेजी दा प्रभाव ऐ जां इस आस्तै साढ़ी डोगरी दे उप्पर संस्कृत हिंदी ते अंग्रेजी दा बड़ा जबरदस्त प्रभाव ऐ